اور میں نے کھانا پکانا تو شروع سے ہی سیکھ لیا تھا کیونکہ گھر سے باہر رہا اور خود ہی بنانا پڑتا تھا کبھی ہوٹل سے کھا لیا کبھی خود بنا لیا تو وہ میرا معمول جو تھا روزانہ کا بنانے کا تو وہ میرا شوق بن گیا پھر جب میں اپنے گھر واپس لوٹا جب میں اپنے گھر والوں کو اپنے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھلایا تو انہوں نے مجھے یہ سجیشن مطلب ان کا جو رد عمل تھا وہ یہ تھا میرے لیے جو رائے تھی کہ میں اس کو بجنس بنا لوں اور اس میں ایک ریسٹورینٹ ڈال دوں جس سے کیونکہ میرے ہاتھ کا کھانا میرے گھر والوں کو میرے خاندان والوں کو بہت پسند تھا میں کھانے بھی کھانے میں بھی کافی ذائقے بناتا تھا آج بھی بناتا ہوں ایسی بات نہیں ہے لیکن میں نے اس کو شوق کو پیشہ بنانے کے بارے میں سوچا تو تھا لیکن پورا نہیں کر پایا وہ بیسکلی فائنینشیل تھوڑی سی کنڈیشن کی وجہ سے تو سیٹ اپ میرا بن نہیں پایا لیکن میرے خاندان کا جو رد عمل تھا وہ کافی میرے لیے ایک حوصلہ افزائی والا رد عمل تھا کافی لوگوں کو میرے پسند آتا تھا اور میں کھانا کئی بار بناتا تھا اکثر مہمان آ جاتے تھے آ جایا کرتے تھے تو میں میرے ہاتھ سے ہی کھانا بنوایا کرتے تھے میں کافی کافی لوگوں کا کھانا بناتا تھا جس میں سے سب سے اچھا جو میں کھانا بناتا تھا ذائقہ آئی مین کہ جو ڈش بناتا تھا وہ یہ تھی قورمہ بریانی اسٹو کڑھائی چکن مطلب نان ویج کے آئٹم میں بہت اچھے سے بناتا تھا خیر اب اس کے بارے میں آگے سوچیں گے کیا کرنا ہے اس کو بارے میں